پہلے دنیا بہت الگ تھی سادے طریقے سے لوگ زندگی گذارتے تھے فیسیلٹی بھی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن ابھرتی دنیا میں بہت تبدیلیاں آئیں ہیں بہت سارے مشینیں ایجاد ہوگی ہوگئی ہے جس سے ہر کام آسان ہو گیا ہے جیسے کہ کپڑے دھونے کی مشین واشنگ مشین مکسر گلینڈ استری سلائی مشین وغیرہ گھروں میں استعمال کی جانے والی مشینیں ہیں جس سے ہر کام آسانی سے ہوتا ہے لوگ پہلے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اب فیکٹری میں کام کرتے ہیں مطلب یہ کہ دنیا بہت بدل گئی ہے